जारिमिनाव नायोब्ला जोङो नुनो मोनो बे जोंनि ओनसोलाव ना सासन खालामनाय राज फोलरफोरा माने जोङो बारा नुनो मोना बे जोंनि हालामखौ बुंनो थाङोबा जोङो कस राज फोलरनि ना कस बिहारनि कस राज फोलेरनि राजाफोरा बा सासनगिरिफोरानो जोंनि हालामखौ रायजो खुंबोदों आरो बे जोंनि दुवार ओनसोलफोरा ना भुटान रायजोजों नांजाबनाय बा भुटान हाजोनि खोला सा खोला बाहागोनि ओनसोलफोरा बे दुवार ओनसोल बेयो भुटान हादरनि बा भुटान राजानि सिङावनो सासन खालामजानायमोन आरो बैफोर जायगाफोराव दुवार ओनसोलफोराव बांसिनानो बर'फोर बा कसारि फोलरनि सुबुंफोरा बेवहाय रायजो खुंनायखौ जोङो नुनो मोनबोदों जोंनि ओनसोलफोराव जोंनि सासनगिरिफोरखौ जोङो बुंनो थाङोबा जोङो राजा हिसाबैथ' जोङो जारिमिनाव नायबा नुनो मोनबोयाखै कस फोलेरनि नर नारायन कस फोलेरनि नर नारायनखौ जोङो जारिमिनाव नुनो मोनदों जे बियो ओरै आसामनि सोनाब ओनसोल आरो खोला ओनसोलखौ बियो खुंबोनायखौ जोङो नुनो मोनदों बे जोंहा ओरैहाय जोंनि दुवार ओनसोलफोराव जोङो नाइयोब्ला जोङो नुनो मोनो जोङो खोनानो मोनो बिर जोहोलाव हिसाबै हा दैदेनगिरि हिसाबै सिकनाझारनि सिकना जोहोलाव बाघ दुवारनि गाम्बारि सिख्ला थेंफाख्रि दा जोङो बैसोर बिर जोहोलाव बा दैदेनगिरिफोरखौ जोङो नुबोनो मोनदों आरो बिनि उनाव जोंहा बृटिसफोरनि सासनावबो ना जोंनि ओनसोलाव बृटिसफोरनि सासनखौबो जोङो नुनो मोनदों गवालपारानिफ्राय थानानै बृटिसफोरा बे जोंनि ओनसोलनिफ्राय ना जोंनि ओनसोलनिफ्राय बा दानि चिरां डिस चिरां जिल्लानि बिजनि ओनसोलजों खाथि सोमोन्दो लाखिनायखौ जोङो जारिमिनाव नायबा नुनो मोनो बेनिखायनो जोंनि बे ओनसोलनि जारिमिना जारिमिनाव रोखायै लिरनानै दोन्नाय गैया जोङो बेखौ खुगा खुगा आय आफा आबै आबौ मोननिफ्रायसो जोङो बेखौ मोनथिनो मोनो दा जोङो बिसिनिफ्राय मोनथिनो मोनदों ना सिखोना जोहोलावनि सल' थेंफाख्रिनि सल' गाम्बारि सिख्लानि सल' आरो भुटान रायजोनि रौनियाफोरा फैनानै जोंनि हालामाव माबादि गाग्लोबफैयोमोन जों बैफोरखौ जोङो खुगा खुगा खोनाबोनो मोनबोदों